ہیلو مریم ریستوریں جی مجھے آڈر کرنا ہے کھانا تین چار ڈشیز آپ پلیز رائٹ ڈاؤن کر لیجیے اور آپ مجھے ان کے پرائز بھی بتا دیجیے جی میں نے آپ کے یہاں پر پہلے ایک بار کھانا منگوایا تھا جو کہ مجھے بہت پسند آیا تھا اور اسی وجہ سے میں دوبارہ بھی آڈر کرنا چاہتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے پرائز بھی بتا دیجیے گا اور ایک مسئلہ درپیش ہے کہ کیش آن ڈیلیوری کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پمینٹ کر سکوں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز میرا آڈر لے لیجیے اور کسی بھی طرح کیش آن ڈیلیوری کے لیے آپ مان جائیں میں آپ کو فوراً ہی پیسے ادا کر دوں گی کیونکہ مجھے کھانا آپ کے ریستورینٹ سے ہی منگوانا ہے